فائیو ڈیٹس جو ایسی ہے ہر کسی کو یاد رہے گی چھ دسمبر انیس سو بانوے بابری مسجد کو شہید کیا گیا چھبیس نومبر دو ہزار آٹھ ممبئی اٹیک تاج ہوٹل میں کچھ آتنکوادی نے حملہ کیا تھا پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو دیش آزاد ہوا تھا چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو بھارت کا دستور نافذ کیا گیا تھا گیارہ ستمبر دو ہزار ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کی دو بڑی کمپنیوں میں حملہ ہوا تھا